भई मुंहिंजो हॉम टाउन आहे कुतियाणा जे पोरबंदर जे पासे में आहे कुतियाणा असांजो हॉम टाउन आहे उन में भई अहिड़ो ईअं सुठो आहे या माना शांतीको आहे सभु इलाही शांती लॻंदी आहे ऐं उन में हिकिड़ो टिंबो आहे अहिड़ो टिंबो हिकिड़ो मंदरु आहे उन मंदर में थोरो गाडन आहे मंदरु आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो कूंओ आहे अंदरि ख़ूह चवंदा आहियूं जेको पाणीअ जो ख़ूह असां उहो ॾिसण वेंदा आहियूं ऐं उते टिंबे ते एतिरी शांती मिलंदी आहे की भई असां बपोरनि जो वञूं पोइ राति जो सत साढा सत शाम जा थींदा आहिनि पोइ असां हुतां खां ईंदा आहियूं इलाही शांती मिलंदी आहे माना ईअं उते वञी मां ईअं अनुभव कंदा आहियूं शांतीअ जो